कामार जेन्ना आमच्या मदीं दुसफूस जाता किंवा कितेंय एकामेकाचें एकामेकाक पटना तेन्ना आमी जाता तितली एकामेका कडल्यान मात्शी पयस रावतात थोडो टायम दितात ओगी रावतात आनी एकठ्याचो आवाज चडटा कसो दिसता जाल्यार दुसरें मनीस ओगीच बसता थोडो टायम मात्शें सायडीक वचून उबें रावता अशें करून आमी ती तें सिच्युएशन हॅण्डल करता